आं ओन्दै समनिफ्रायनो जोंनि जारिमिनारि जेखौ नुबोनाया जादों आं जेब्ला एलपि स्कुलाव फरायो होनबानो रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन बेफोरखौ नुबोदों बेफोरखौ नुबोनानै नुबोयै नुबोयै जोंनि गेजेराव दासिमबो रायजो बिनाय आन्दलना सोलिबोगासिनो थाबोदों बिनि गेजेराव बिटिसि गबमेन्ट मोन्दों बे बिटिसि गबमेन्ट मोननायाबो दासिमबो गोजोनथाव जायाखै बेखौ होननानै आं सानो उन्दै समनिफ्रायनो बर' जाथिनि मोनसेनिफ्राय मोनसे माबा मोनसे गरमेन्टनि सायाव बिबोनाय गरमेन्टजों दावहा नांबोनायखौ दोनैसिमबो नुबोगासिनो दं जोंनि बे ओनसोलनि गेजेराव मेरला जारिमिनारि बर'नि गेजेराव जानानै थालांबाय जेरै मोनसे समाव सावथालफोरजों नारा नारथा दानलाय सुलाय जादोंमोन मोनसे समाव बांगालफोरजों जादोंमोन बेफोरनो जोंनि गेजेराव गिदोर गिदोर माबा मोनसे सल' बाथा बादि थालांनायखौ आं दोनैसिम दासिमाव नुनोमोन्दों जोंनि बर' जाथिनि गासैबो जारिमिनारि सल'फ्रा जादों बेफोरनो